میں نے اپنے آرٹ ورک کو کبھی کسی مقابلے یا نمائش میں شامل نہیں کیا لیکن ہاں میری خواہش تھی کہ میں اس کو کسی نمائش یا مقابلے میں شامل کرتا تو مجھے بہت زیادہ تجربہ ہو سکتا تھا لیکن ہاں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں میں نے ڈرائنگ کے امتحانات دیے ہیں